کھانا پکاتے وقت تو کچھ تدبیر نہیں ہوتی بس ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بنائیں وہ اچھا بنے کہ اس میں نمک تیز نہ ہو جائے مرچے تیز نہ ہو جائیں بس جو بھی ہم کھانا بنائیں وہ بہت پرفیکٹ پرفیکٹ بہت اچھا بنے بس یہی تدابیر ہم کرتے ہیں اور وہ جو ہم بناتے ہیں وہ بہت اچھا بنتا ہے